हँ हमरा लागै छै जे शिक्षित लोक नीक शिष्टाचारबाला सिद्धान्तके पालन करै छै किएकि जे हमरा गाँवमे सब मतलब कोइभी गाँवमे कोइ नीक शिक्षित लोक अपन गाँवके आगे बढ़बय लए चाहै छथिन या फिर कोइ भी बिद्यार्थी इसकुल जाय लए प्रोत्साहित करै छथिन आओर वही नीक चीज नीक शिष्टाचार बाला सिद्धान्तके पालन करै छथिन किए कोइभी शिक एकटा शिक्षित लोक मतलब की जेना बहुत जेना कोइ अफसर या कोइ भी ओ कोइ भी जे किछु पढ़ल लिखल आदमी शिक्षित लोक एक तरह सऽ शिक्षित लोक जे रहै छथिन जे मतलब बहुत चीजके बहुत चीजके बढाबै लए चाहै छथिन अपन गाँवके अपन समाजके सबकिछु आगे बढ़बै लए चाहै छथिन किएकि जे जत्ते नीक लोक होइ छथिन मतलब जत्ते शिक्षित एकटा शिक्षित लोक नीक से नीक शिष्टाचारबाला सिद्धान्त दै छथिन सबके आओर ओ हरेक बिद्यार्थी इसकुल जाइ लए प्रोत्साहित करय छथिन स्पोर्ट आओर फिर अपन गाँवके समाजके आगे बढ़ाबै लए चाहै छथिन किछु भी मतलब कोइ भी किसानके भी कोइ अपन खेतीबाड़ी या आगे बढ़ाबै लए चाहै छथिन अपन हरेक तरहके सब अपन अपन काममे लागल रहै छथिन सबके अपन अपन किछु मतलब नीक शिक्षा बला ज्ञान दै छथिन एक तरह से शिक्षित लोक शिक्षित लोकके ही गाँवमे गाँवमे अधिकतर शिक्षित लोकके कारण ही समाज आगे बढ़ै छै नहि तऽ सब समाज पिछड़ा रहि जाइ छै आ वैसे भी कहल जाइ छै बिहार एक पिछड़ा राज्य भी हइ तऽ पिछड़ाके आगे बढ़बै लए किछु तऽ किछु करल जाइ छै तऽ ओ शिक्षित लोक जब जबतक कोइ धार्मिक शिक्षित नहि होथिन तबतक ओ उनका बिना किछु मतलब समाजभी किछु आगे नहि बढ़ि सकल छै जबतक शिक्षा बला शिक्षित लोक भऽ जेथिन तब समाज आगे बढ़तय गाँवके लोक आगे बढ़थिन फिर माने हरेक तरह सऽ सबकुछ आगे बढ़ल जेतय